गाँवेमे रहै छियह दोस्त यार साथ गाँवेमे मजा आयल गाँवेमे पढै लिखै छियह सभ साथ घुमैत फिरैत आरामसँ रहै छियह आओर भाय की कहबह यहीँ पर इतना मजा आबै छह हमर पढ़ैत रहियह दसमामे दसमा अर तऽ पास करलियह ट्वेल्थो तऽ पास केलियह लेकिन सपना रहय डाक्टर बनयके लेकिन आइ हमे अर तऽ गरीब परिवारसँ बिलोंग करै छियह उतना तऽ नहि लेकिन खेलमे खेलोमे हमरा रुचि छै खेलमे रुचि इएह छै कि किरकेट खेलयमे हमरा खूब मजा आबै छै किरकेट इतना भाय फेवरेट छै ने हमर मत पूछह किरकेट अर खेलयमे दोस्त यार सङ्ग एतना मजा आयल एगो भाय दोस्तपर छक्का मारि देलहो ने तोँय एगो गेन्द दोस्त गाँववला दोस्तके तब देखहो ओकर अथी हमे ने भाय खेलैत रहियह जहाँ एको बॉल अथि मिस करियह इतना बोललो इतना बोललो मत बोल मतलब ओहो नहि रुपैओ लेलक चन्दो चुटकी करि कऽ लेलक खेलबो करहो ऊपरसँ बातो सुनहो हमर आर गाँवमे भाय छिकहो ने जे इतना मजा आयल हमरा अर मत पूछहो गेलहुँ घूमय फिरय लेल कभी पढ़य लिखय जाइ छियै उधरो घुमि फिरि लै छियै गेलहुँ तऽ मजा तऽ अयबे करै छै वहाँ जे बात छह वहाँ आर एगो अलगे देखय लेल मिलै छै शहर अरके देखबहो बच्चाके मारैत धए कऽ गड़ीपर चढ़ल छहो एसलेटर ऐंठ रहलो आ आरामसँ हमे तऽ भाय जहाँ मिडिल क्लाससँ छियै जाइ छियै साइकिलसँ पढ़ि कऽ आबै छियै घर खेलैत रहै छियै आओर प्लस खेती छै जहाँ भेल फसल उसल तऽ काटय उटय भाय बहुत लफड़ा रहै छै आब देख लहो गहुँमे कटनी छै कतेक धूप रहै छै कड़वा तभिओ जाय पड़ै छै जाय पड़ै छै कि नहि आब बुझहो सभचीजके झेलते हुए सभचीज इएह रहय कि गाँवके समाज जे छिकै ओ विकास होतै रहए कतेक बढ़िआँ रहतै रहए सभ गाँववला हमर अर गाँवके जे मुखिया अर छिकौ ने भाय आबय जो जखन भोट मङ्गय लेल ने तखन कहतौ तोरा दिक्कत नहि होतौ तोँय जे कहबो ने सएह होतै लेकिन जब बनि जयतह भाय ओ तब तोरा हाथ जोड़यतहु पहिले तऽ उएह हाथ जोड़तहु बनलाक बाद तोँय जयबहो ओकरा जोड़य लेल कहो किए हमर अर जे भाय ई कह कि यहाँ कहो किए जाइ छिकै आदमी ई भए गेल ओ भए गेल मुखिया अर जे रहै छै उतना सुनै अर नहि छै भाय गाँव अरमे कहलक हौ फलनामा छिकै रहए तऽ एकरा ऐसे होइत रहै छै ओतना टेंशन लै छै दही जाय लेल दही उएह छै कोइ दिक्कत नहि छै एनाहिते बोलि देतहु बेजाय देतहु भाय हमर उद्देश्य रहय इएह कि पढ़ि लिखि कऽ तनिक आगाँ बढ़ियै लेकिन गाँवसँ बिलोंग करै छियह भाय अथी तऽ करबे करै छियह अपना भरि मेहनत लेकिन चाहै छियह गाँव समाजके विकास होय आगाँ बढ़ियै विकास करियै हमे अर बनि जयबहु ने भाय जहिया डॉक्टर अर गाँव अरवला तऽ बहुत सेवा करबह ओहि अरमे कहीँ कोइ रोक टोक नहि आ बाँकी बात तऽ जे शौख अर छिकौ यार घूमय फिरयके हमरा अर तऽ घूमय फिरयके बहुत शौख छह तऽ ओहो तनी तनी नहि लॉंग ड्राइव बहुत जे मतलब बयाँ नहि करि सकै छियह भाय ओहिसन ओहिसन शौख छह लेकिन इएह कहब कि